हमरासभके यहाँपर गुलाबके पौधा आओर जे गेन्दाके पौधा छै एहिके साथ साथ राखी फूलके जे पौधा एक एगो लत्तीवला जे फूल पौधा आओर अबैत छै जकर लिली नाम छै शायद ऐसे ही किछु ओसभ हमरासभके दूरापर जे बड़ी नीक लगैत छै अइसन उगबैत छी हमसभ